शिक्षित लोक शिष्टाचार आओर सिद्धांतके तऽ पालन करिते छलाह बल्कि मतलब आगाँबला आदमीकऽ भी प्रेरित करैत छलाह हमरासभ तरफ जे अहाँ भी शिक्षितके तरह व्यवहार करू